दोहोरोमनि असिला लाना माखासे सुबुंफ्रा राजखान्थियारि दावराव दावसि एबा फालांगियारि मुलाम्फा आदाय खालामो होन्ना माखासे मानसिफ्रा खालामो बेखौ आं सानो आरो है बले गासैबो गासैबो खालामो बे नङा बे दावराव दावसि आरो फालांगि खालामग्रा बा राजखान्थियारि मुलाम्फा नागिरग्रा मानसिफ्रानो बे रोखोम दावराव दावसिखौ खालामो नाथाय गासिबो मानसियानो बेबायदि खालामजोबो